थोरा डीं॒हं अगु॒ मां हिकु मिंत्रा खां पर्स ऑर्डर कई डि॒सण में त उहा डा॒ढी सुठी हुई ऐं उनजी लैंथ याने की जेकी लेंथ हूंदी आहे न हूअ बि मूंखे जेतिरी खपंदी हुई ओतिरी हुई ऐं हुनजा जेका कड़ा हुया न उहे बि मूंखे सुठा लगा॒ पर जीअं मां घरु में आयो ऑर्डर ऐं जीअं मां हुनजो पैकिंग याने पार्सल खोलियो त बैग जेतिरी वडी॒ हुई उनजे मौजूदु उहा पर्स डा॒ढी नंढी निकिती ऐं पर्स में जेका सेंटीमिटर लिखियल हुआ उनखां बि चङी घटि आई ऐं उनजा जेके हैंडल होया उहे बि डा॒ढा घटि क्वालिटीअ जा हुया ऐं उन जी जेकी ज़िप हुई न उहा डा॒ढी ख़राब हुई ऐं उन ज़िप खे जीअं मां खोलिया पई त बंदि ई न पई थिए वरी उनमें खाना चारि हुया त डे॒खारिया हुअयूं त हिनमें ख़ाली ब॒ ख़ाना हुया जंहिंमें मां कुझु रखी बि कोन्ह थी सघां मूंखे त हाणे केडी॒ महिल ऑटो में वञण लाइ छुटा पैसनि जे लाइ चिलर जो बा॒हिरि ख़ानो खपंदो आहे पर उहो बा॒हिरि ख़ानो त विच में डे॒खरियो हुअईं पर हिते बा॒हिरि ख़ानो में यूज़ हुयो ई न हुयो बि त नंढो त सफ़ा तमामु ऐं क्वालिटी वाइज़ बि ॾाढी ख़राब पर्स हुई जंहिंजे करे असांखे डा॒ढी तकलीफ़ु थी मां इहो ऑर्डर हाणे